जोंनि गामि एबा जोंनि जायगायावथ' बेबादि माबा बिजाब बाख्रिबो गैया जा बिजाबखौ बिजाब मोनो जोङो बेखौनो फरायो बिदिनो बिजाब बिदिनो सल' बायदिसिना बेफोरखौ लायनानै फरायो द'खानफ्राव सल'कबो फरायनो मोजां मोनो आङो आर बिदिनो बायदिसिना इनटारबिउ माबाफोरनि लेखा नायला बायो आरो आङो बेफोरखौ फरायनो मोजां मोनो नायला बायबाय थानो मोजां मोनो बे आरो

मोजां मोजां लेखाफोर गोदान ओंखारनाय नुबा लानानै फैयो आङो फरायला फैयो